औ मानोबा नांगौमोन ओ मा मा ए औ मोनगोन दङ ओ सिबुङा दस ताका मुथा जोगोनार बिजौआबो आलुआ बिस ताका किजि औ ओ लांफैनो हागोन सिब्रुआ दस ताका मुथा ओमफ्राय जोगोनार बिजौआबो दस ताका मुथा जोगोनार फिसाया त्रिस ताका औ मोनगोन दङ औ दङ लावफ्रा बिदिनो गिदिरबा दस गिदिरबा बिस ताका गाहाम जागोन ओमफ्राय फिसाबा दस ताका जागोन आरो गथा बस्ता मोनथाम जागोन दे

मुला गोथां ना बेदर औ मोनगोन मुला गोथांबो दं बेदरबो दं औ आरो बिदिनो दस ताका बिस ताका किजि दे होम्बालाय लांफैनो हागोन दङ ओ ओ